हमसब बिजली कटि जाइ छलै तऽ पहिले तऽ बिजली नहि रहलैय तऽ हमसब कैसनो रहि जाइ छलियै आदत रहलै डिबिया बारके बत्ती बारके रहि जाइ छलिये तऽ अब जहियासँ बिजली लगलै तहियासँ आओर लाइन कटि जाइ छलै तऽ हमरा सबके तऽ बहुत परेशानी हो जाइ छै कभी लाइन तऽ अइसन कर देले छलै कि दू दू दिन लाइट कटि जाइ छै आओर कटि जाइके चलते हमरा सबके खानामे लेट हो जाइ छै खाना नहि बनाबे बनै छै बाल बच्चा सबकेँ पढ़ेमे दिक्कत हो जाइ छलै बच्चा ने पढ़ पाबै छलै हमरा सबके बहुत प्रकारसँ अभी बैट्रीवला ऑटो रिक्शा चलल छलै उ सबके दिक्कत हो जाइ छलै बैट्री चार्ज करैमे हमरा सबके बहुत प्रकारके दिक्क्त घरमे हो जाइ छलै पनिये ऐलक कुछो बुनिए ऐलक मेघ बरसे लगलक तऽ ओहि समय लाइन काटि दै छलै तऽ उ समय लाइट कटि जाइ छलै तऽ उ समय बहुत दिक्क्त होइ जालै हमसब मोमबत्ती बारके राशन अभी किरा किरासन तेल नहि मटियो तेल नहि दै छै सरकार जेकि हमसब मटिये तेल बारके गुजर करू हमरा सबके बहुत तकलीफ हो जाइ छलै मोमबत्ती बारके ओतना ओतना देर गुजर करेमे हमरा सबके पड़ै छलै लाइनके चलते लेकिन लाइनके इहापर बहुत दिक्कत दे देले छलै हँ एमकी बिहारमे